گڈ مورننگ سر یس ہاؤ کین آئی ہیلپ یو سر ملٹی برانڈ کار کا شو روم کا میں آنر بول رہا ہوں جی ہاں تو سر آپ کو کار مل جائے گی اچھا ٹاٹا نیکسن کمپنی کی سر آپ کو کار چاہیے تو ٹاٹا نیکسن کے مطلب میں کار کے بارے میں سر آپ کو بتا دوں ڈیٹیل تھوڑا سا کہ جہاں تک اس کے بات آپ کرے اس کے چلنے کے بارے میں تو لونگ ڈرائیو میں کار بہت مست چلتی ہے سر اور اس کے فیچرس بہت بڑھیا ہیں ہاں ہاں ٹاٹا نیکسن کی سر پرائز ابھی فی الحال جو ہے آپ آئیں ہمارے شو روم پہ پھر سر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ سر دو چیز ہے اس میں ایک یہ کہ آپ فائیننس فائیننس پہ لیں گے یعنی قسطوں پہ لیں گے سر یا یہ ہے کہ آپ پورا ڈاؤن پیمنٹ دے کے سر لیں گے جی سر تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ میرے شو روم پر آپ وزٹ کریں اور سر ٹاٹا نیکسن کمپنی کہ جو کار ہے اس کے فیچرس کو آپ سمجھیے پھر اس کے بعد آپ کو سر بتایا جائے گا اس کے پرائز کے بارے میں اور اسی طرح سر ہم آپ کو دونوں قیمت بتائیں گے آپ کو سر اگر آپ پورا ڈاؤن پیمنٹ پورا دینا چاہتے ہیں سر وہ بھی دے سکتے ہیں یا آپ فائننس کرا لیجیے سر کچھ ڈاؤن پیمنٹ کر دے کر اور باقی وہ کرا سکتے ہیں سر جی جی

ہاں سر یہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال جو ہے ٹاٹا نیکسن کمپنی کی ڈیمانڈ بھی ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ لائک بھی کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں یہ برانڈ چل بھی رہا ہے سر لانگ ڈرائیو کے لیے سر ہاں سر بالکل ایم آئی پہ میں سر اسی کی بات تو کر رہا ہوں آپ کے ایم آئی پہ آپ لینا چاہیں ایم آئی پہ لے لیں یا پورا کیش دے کر لینا چاہیں دونوں لے سکتے ہیں بٹ سر ایم آئی پہ اور کیش لینے میں آپ تھوڑا سا ڈیفرنس رہے گا سر پرائز کا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں رہتا ہے سر بلکہ ہم تو چاہیں گے سر آپ ایم آئی پہ لیں آپ کو زیادہ پروفیٹ ہوگا اور فائدہ ہوگا سر آپ کو دقت بھی نہیں ہوگی سر لینے میں تو آپ سر ایک مرتبہ ہمارے شو روم کا وزٹ کریں سر

جی سر میں لوکیشن آپ کو بھیج دوں گا اور آپ میرے اس لوکیشن کے دوارا آپ وزٹ کریں ہمارے پہلے شو روم کا میں لوکیشن آپ کو بھیج دوں گا سر تو اس کے بعد پھر آپ آ کے دیکھے اور پھر بات کرے سر بہتر رہے گا تھینک یو سو مچ یس سر تھینک یو سو مچ سر